चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि बे बेंटल आनसोलाव जोङो फरायसाफोरनि थाखाय जोङो न' भारा जों बेफोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनोदि न' लायै न' जोङो गुबुन गुबुन रां लानाय जेरै न'नि भारा लानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो बबेबा न'खौ जोङो तिन हाजार आरो बबेबा न'खौ जोङो बा रोजा बेफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनो आरो न'फोरनि थासारिखौ नायोब्ला जोङो मोजांखौनो होननांगोन मानो होनोब्ला जोङो फरायनायनि बेलायाव जे कलेज आरो स्कुल जों बेफोराव थांनायनि थाखाय जोंहा खाथि खाथि जेन' जोंहा बेंटल ओनसोलाव न' भाराखौ जों मोननो हानाय जायो आरो बेयाव जानायनि बेलायाव जों नायोब्ला बबेबा बबेबा जायगायाव जोङो पि जि जों नुनो मोनो आरो बबेबा बबेबा जायगायाव जोङो गावबागाव संनानै जानायबो जों नुनो मोनो